चित्रोवपाक या रंग भरपाक हें सोगलें आवडता कारण तुमकां तितू डिसिप्लीन आनी पेशन्स शिकता आनी लोकांक जें आवडना तितूं लोक गेली की तांकां ती आवड जाता आनी तुमी आपलो कला दाखोवपाक लागून रंगोवपाक चित्रोवपाक शकता आनी थोड्यांक उलोवपाचें संवय आसना तीं रंगोवन आपलें मनाचें व्यक्त करता आनी तांकां तें सोंपे नी की सोगल्यांक उलोवनूच जावचें तेका लागन लोक चित्रता चित्रायतात